ہاں جی بولیے نا

ہوں

جی میرے پاس نا میں نے پورٹ فولیو ڈیزائن کیا ہے اس میں الگ الگ بلاؤز کے ڈیزائنز ہیں تو میں وہ آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گی آپ اس میں سے سلیکٹ کر کے مجھے پھر ٹیکسٹ کر دیجیے گا اور آپ کی ساڑی میں لائیک آپ کو ڈیسنٹ آپ کی تھیم کیا ہے لائیک آپ کو ڈیسنٹ سے یا تھوڑا گلیم گلیم لک میں جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے

ہاں ہاں ہاں ہاں میں آپ کو آپ کے گھر پہ ڈلیور کر دوں گی آپ بس مجھے آپ کا ایڈریس سینڈ کر دیجیے گا ہاں میں اپنا خود کا بوٹیک چلاتی ہوں تو آپ کو ادھر سے چنری مل جائے گی

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلکم